उंचायेक हांव खूब भियेतालें ल्हानपणांतल्यान म्हाका हो भंय आशिल्लो जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लें आनी म्हज्या मम्मान म्हाका गार्डनान व्हेल्लें पार्कान थंय सगळीं भुरगीं खेळटाली आनी हांव बी त्या खेळानच तांच्या बरोबर रमलेलें तेन्ना म्हाका कोणे तरी वयर घसरगुंडी आसता त्या घसरगुंडे वयल्यान धुकलून उडयलें आनी ती स्ट्रेट आशिल्ली सो ती इतली उंच आशिल्ली आनी हांव त्या उंचे वयल्यान धन्न करून पडलें आनी तेन्नाचान म्हाका हायटीचो खूब भंय दिसपाक लागलो उंचायेकच पयलें भंय दिसतालो मन भिरा भी भियेंतालें सारकें हो भंय म्हाका भायर काडपाचो आसलो पूण समजत नासलो हो भंय कसो वयतलो खंयसर ट्रेकींगाक गेलें जावं खंयसरय गेलें वयल्यातल्यान सकयल पयलें की मन भी भंय दिसतालो म्हाका सारको खंयच्या पुलार गेलें त्या पुला वयल्यान सकयल पयलें उदकां जाल्यार मन आनीक भियेंतालें म्हाका जना जनावरांची खूब माया आसा एक दीस हांव अशेंच भायर सरलेलें आनी आमी सगळीं फ्रेंडां एका रानांत अशीं ट्रेकींग करपाक गेल्ली आनी ती ट्रेकींग जाले उपरांत एक वयर झाड आशिल्लें आमी अशी सगळीं ट्रेकींग जा लें उपरांत जमनीर बशिल्लीं आनी त्या झाडार एक माजर चडलेलें आनी ताका देंवपाकच येनाशिल्लें आनी तें माजर कोणाचें तरी शेणलेलें तें घरगुती माजर आशिल्लें पूण तें तें रानान पाविल्लें तें इतलें भियाल्लें की ताका देंवपाकच जमनाशिल्लें आनी त्याच वेळार म्हज्या सायडींतलीं जी म्हज्या वांगडची आशिल्लीं तीं सायडीन आडे कडेन अशी बसलेली अर्दी अशीच पळोवपाक कितें कितें गेल्ली आनी म्हज्या वांगडा फक्त म्हजें एक फ्रेंड आशिल्लें आनी आमकां समजत नासलें की त्या टायमार आमी कितें करपाचें पूण त्या माजराक आमकां वाचोवपाक जाय आसलें हांवें धीर धरलो आनी त्या झाडार चडलें खबर ना कशें चडलें तें आनी तें झाड इतलें वयर आशिल्लें की सकयल पयल्यार मन सारकें अशें भियेंतालें पूण हांवें धीर धरून त्या झाडार चडलें माजराक घेतलें आनी सकयल सवकास देंवाचे नांव घेतघेत देंवयलें आनी त्या माजराक आमी आमचे कडेन दवरलें आनी जेन्ना आमी सगळी जाणां एक जालीं तेन्ना आमी ताका आमच्या वांगडा व्हेलें पूण हो भंय म्हजो त्या माजरान घालयलो ताचे लायफ सेव केलें आनी म्हज्या मनांतलो भंय गेलो